जब हम यात्रा करते है चाहे बस चाहे बससँ होइ छै चाहे टेम्पूसँ होइ छै चाहे मोटरसाइकिलसँ होइ छै जब हम जाइ छियै यात्रा करै लअ मतलब यहाँसँ जेना जाइके होइ छै भागलपुर भागलपुर जाइ छियै तऽ देखै छियै की भागलपुर टपैसँ पहिले पहिले बरकागो एकदम गङ्गा नदी बहै छै खूब चौड़ा ई पारसँ ओ पारके लोग नहि झलकै छै ओ जे देखै छियै तऽ लागै छै की आओर कते दूर तक गङ्गा नदी गङ्गा माइ हमर पसरल छै तऽ ओ यादगार रहि जाइ छै आओर पुल जे छै पुल कते लम्बा छै की कहल ने जाइ लगभग बीस किलोमीटर तक कते लम्बा पुले छै ओ सब यादगार बनि जाइ छै आब जानि लअ यहाँसे हम जाइ छियै बङ्गाल बंगाल जे जाइ छियै आओर बङ्गाल घुमैला जाइ छियै तऽ कही टूरपर यात्राके दौरान कहीं कहीं जङ्गलमे शेरे मिल गेलै तऽ यादगार रहै छै की घर आबै छियै तऽ कि हँ वहाँ शेर मिललै रहै ऐसन रहै वैसन रहै बड़कागो शेर रहै इहए सब यादगार रहै छै यात्रामे आओर जेनाकी अहाँ जानि लऽ अहाँ चलि गेलियै दिल्ली आओर दिल्लीमे कहीं आगरा घुसि गेलियै तऽ पाँच मिनटके टाइम मिललै तऽ चलि गेलियै आगरा घुमैला ऐसे टाइमके मौका लागै छै तऽ फेर गपसँ काज चलै छै दोस्त सब लग तऽ हमे दिल्ली गेल रहियै तऽ पाँच मिनट खातिर गेल रहियै देखैला आगरा ताजमहल बड़ी अच्छा लागलै यही सब यादगार रहै छै